आमचें जें गोंय राज्य आसा त्या गोंय राज्यांत खुबशे भारतातील उत्सव जे आसा ते घडटात तेन्ना गोव्यातील सगळ्यांत मुखेल अशें कार्य आनी मुखेल असो म्हणटा तो गणेश चतुर्थी तेन्ना गणेश चतुर्थी बद्दल उलोवंक गेलो जाल्यार खुबशे गजाली आसा ज्यो आमी लक्षांत घेवपाक जाय गणेश चतुर्थी चवथ अशी सुद्दां म्हणटली जाता गेली जाता गोंयानूच न्हू तर गोंयच्या भारतातील आनी खुबशा स्टेटिनी सुद्दा गणेश चतुर्थी ही खूब उत्सवान आनी खूब अशी उमेदीन ही लोक घडोवन हाडटात तेन्ना गणेश चतुर्थी जी जो सण आसा हो फकत असो श्रीमंत जावं गरीब ह्या मनशाक खातीर तो सगळ्या खातीर आसा चतुर्थी हो सण जो आसा त्या सणांत आमी पळतात की ज्यो फॅमिली वांगडा नात ज्यो फॅमिली पयस पयस रावतात ज्यो फॅमिली खंयचोय सण एकामेका वांगडा मनोवंक शकना ते सण सुद्दा आमी पळतात की आनी फॅमिली सुद्दां चवथ म्हणलें की एका जाग्यार पावता आनी गणेश चतुर्थी म्हणल्यार गणेश हांची वंध हाची पुजा करपाक एका जाग्यार पावता तेन्ना गणेश चतुर्थी हो सण खूब असो खूब लोकां मदीं असो प्रसिद्ध आनी लोकांक खबर आसा की आनी खंयचोय सण मनोवंक पावं ना पावो पण चवथ ही ते मनयतात तेन्ना चवथ बाबतींत उलोवंक गेले तर चवथ ही लोकां मदीं अशी खुबशा खुबशा जाणाक चवथ आतां आप आपल्या रितीन आप आपल्या आप आपल्या पद्दतीन मनयली गेली वता तेन्ना ते अशे पयलींच्यान घडलां आनी पयलीच्या लोकांनी अशे ठरयिल्ले आसा की जे चवथ आसा ती कितले दीस दवरची कितले दीस आमी गणपतीक आपल्या घरांत हाडचें हें तांच्या परिवारा प्रमाणें जावं पद्दती प्रमाणें घडोवन येता तेन्ना खुबशा जाणांगेर आमी पळयला देड दीस आसता तर खुबशां जाणांगेर पांच दीस सात दीस णव दीस अकरा दीस करीत करीत आमी एकवीस दीस सुद्दां गणपती पळयला एकवीस दीस गणपती म्हणटा तो करून सार्वजनीक गणपती आसता जांकां कोणाक आपल्या घरांत गणपती पुजोवंक पावना जावं गणपती पुजोवंक मेळना ते लोक चडशे हे जो सार्वजनीक गणपती आसतात ते ते त्या इतून भाग घेतात तेन्ना आमी गणेश चतुर्थी बद्दल उलोवंक गेले तर हो सण असो आसा की जरीय तरीय तुमचे कडेन पयशे नासत ना त्या टायमार पयशे आसत नासत तरी सुद्दा लोक आपले घाम कश्ट करून कशे तरी ते जमा करून देव तेंच्या कडल्यान ते घडोवन घेता तेन्ना गणेश चतुर्थी हो सण जो आसा तेन्ना सगळ्यां भुरग्यां खातीर खूब उमेदीचो आसा सण कारण आमी पयलां की चडश्यो फॅमिली आतां वांगडा रावनात तांकां वांगडा रावंक जमना पण चतुर्थी असो एक सण आसा त्या सणाक ते एकामेकांक मेळोंक पावतात जावं कितले दीस आसूं देड दीस आसूं दोन दीस पांच दीस आसूं सात दीस आसूं ते ते पांच दीस सात दीस वांगडा मेळोवन एकामेकाक मदत करून एकामेका देवाची पुजा वांगडा करून आर्त्यों करून घडोवन घेतात आमी पयलां आमी खुबशो फॅमिली पळयल्या ज्यो गणपती सण आसा तो अकर्शशा खूब अशे उमेदीन घडोवन घेतात तेन्ना खुबशो फॅमिली अश्यो आसात की आमी पळयलां की ते आपले सर्वस्व अशे चतुर्थीक चतुर्थीक घडोवन घेता चतुर्थी सण म्हणटले तर चडशे जाग्यांचेर गणपतीची जी मुर्ती आसा जी आमी स्थापन करता ती आदल्या दिसा पयस पयस वचून हांवें खुबशे लोक पळयल्या जे अकर्शशा गोव्यांतून भायर सुद्दां वचून गणेशाची मुर्ती हाडटात तेन्ना गणेशाची मुर्ती खूब तरेची खूब तरेची जावं ती हुंदरार बसून आसत जावं ती कमळाचेर आसूं जावं ती हत्तीचेर आसूं अशे आमी खूब तरेन रंग बिरंगी आनी खुबशा तरेच्यो गणेशाच्यो मुरर्त्यो पळोवूंक पावतात चवथीक तेन्ना गणेश जी मुर्ती जी आसा ती आदल्या दिसा चड चडशे लोक आदले दिसा हाडटात आनी जांची कोणाची मुर्ती अशी ल्हान ल्हान अशा आकाराची आसा ते चडशे करून त्याच दिसा हाडपाक हाडपाचे प्रयत्न करतात कशें आसा लोक जी स्थापना मुर्ती स्थापना जी म्हणटात ती पळयल्या दिसा सकाळी फुडें सगळे जाण न्हावण धुवून गणपतीची पुजा करपा खातीर जो फॅमिलींतलो हेड जो मुखेल आमी म्हणटात तो मुखेल ती मुर्ती पुजेक लायतात गणपतीक आनी त्या दिसा पसून आमी त्या मुर्तेक गणपती अशे गणपतीचो सण मनयतात जावं ते कितले दीस आसूं तेन्ना प्रत्येक दिवसाक एक म्हत्वाचो दीस आसता चवथीचे पांच दीस जावं देड दीस प्रत्येक दिसाक विभिन्न तरेचे खाण पदार्थ आमच्या फॅमिलींतली बायलां बायलां जावं भुरगीं ही हात बोट लावन सगळे घडोवन घेतात तेन्ना आमी चवथ म्हणटलें की चवथीक आमी तरे तरेचे पदार्थ खावंक पावतात जे आमी आमच्या रेगुलर लायफांत केन्ना खावंक पावनात जशे आमी पांच तरेची भाजी जावं विभिन्न तरेच्यो तरे तरेच्यो भाजयो जावं ते तरे तरेचे पोळे जावं अशे खुबशे पदार्थ जे आसात ते आमी आमच्या रेगुलर लायफांत खायना पण ते आमी चवथी टायमार स्पेशली खावंक पावतात आनी त्या पदार्थाक तांचो आपलो एक म्हत्व सुद्दा आसा ते पदार्थ कित्याक खावचे हे पांच दीस ते हें जें आसा तो प्रोसेस ते पांच दिसांक तुवें जाता तितकें ते पांच दिसांक तुवें जाता तितकें आपलें जेवण आसा तें चवथी मतीन रमन घेवपाक जाय तेन्ना ती चवथ पसून हो पांचूय दीस आपल्या फॅमिली वांगडा आरत करून आनी दिसाक दोन फावटी आरत तशेंच आमी खुबशा जाग्यार पयलां की जो हो भुरगे गांवातील भुरगे सगळे शामेळ घुमठ कांसाळ हे सगळे विभिन्न तरेचे वाद्य घेवन दुसऱ्या लोकांगेर जावं आपल्या गांवातील लोकां मदीं वचोन आरत घडोवन घेतात आनी ती एक वेगळी तरेची उमेद ही घडोवन घेता आमी थंय अशेंच आमी पयलां की खुबशा गांवांनी अशेंय आसा की गणपती जो आसा तो फकत एकूच फॅमिलीगेर आसता तांकां कांयशे असे फुलां मांडून मांडटात जावं आमी खुबशे गांवांत पयलां की चवथ हो जो सण आसा त्या टायमार ते आपल्या घरांनी विभिन्न तरेचीं चित्रां घडोवन घेतात चित्रां म्हणल्यार विभिन्न तरेचे आकृती तेन्ना लोकांक ती पळोवंक मेळचें ही जे आमचे आदल्या जाणट्यांनी ही ज्यो पद्दत्यो घडोवन दवरल्यात त्यो आमी राखपाचे राखपाचो प्रयत्न करतात आमी खुबशे फावटीं अशेंय पयलां की जो सण आसा हो सण चवथीचो घडोवन घेतात सामकें आपले फॅमिली मदीं जे लास्ट लास्ट जे दीस आसतात हे खूब भुरग्यां खातीर अशे उमेद इमोशनल जावन भुरगे वतात की आतां गणपती बप्पा आपल्याक रावयतलो भुरगे खुबशे भुरगे रडटा आमी पळयलां खबशां भुरग्यांक गणपती आपल्या घरा वचूंक दिवपाचे नासता आनी असो हो म्हत्वा आशिल्लो आमच्या गणपती गणेस उत्सव गोव्यांनूच न्ही आनीक भायल्या खुबशा स्टेटीनी सुद्दां घडोवन लोक आपले घडोवन घेतात शेवटाक हांव उलोवंक सोदता तो आमच्या गणेश विसर्जन बद्दल जेन्ना गणेश विसर्जन आसता ते दिसा सगळे भुरगे उमेदीन आपलें ढोल बी सगळें घेवून आनी आतांच्या पद्दतीन उलोवंक गेले तर साउंड सिस्टम आनी हे सगळे तयारी करता आनी डॅकोरेशन करतात गणपती बप्पाक आपल्या घरा पावोवपाची सामकी तयारी करता असो हो सण आमच्या गोंयांत हो घडोवन येता आनी भुरग्यांक खूब उमेदीचो असो हो सण